देखियौ हमरा ई ब्राण्डके हम नहि छी ट्रेक्टर हमरा घरमे नहि अछि किएक हम तऽ खेती गृहस्थी भी नहि करै छी हम ककरो देखै छी तऽ कुछ बोलि दै छी मगर आँखिसँ देखै छी तऽ कोइ सवाल बोलै छियै मगर आ खेती गृहस्थी भी नहि अछि ई ट्रेक्टर भी नहि अछि हमरा आ कोन ब्राण्डके अछि से हमरा पता नहि अछि